तव्हां पंद्रहनि ॾींहनि जे लाइ घुमण विया हुआ हुन बारे में पंहिंजा वीचार ॿुधायो असां हितां जूनागढ़ खां पहिरियां अहमदाबाद वियासीं अहमदाबाद खां ॿीं ट्रेन पकिड़े सिधो जम्मू वियासीं जम्मूअ खां कटरा विया आहियूं कटरा असां कंहिं सुठी धर्मशाला में राति रहिया आहियूं हुतां सुबुह जो असां हली करे माता वैश्णो देवीअ जो दर्शनु करण विया आहियूं न हलण जहिड़ा खचरनि ते वेठा ऐं असां हलण जहिड़ा भई हली करे वियासीं कटरा खां थी ऐं असां सिधो शाम जो मोटी करे पंहिंजो धर्मशाला में आयासीं हुते पोइ सभु ॼणा थकी पियासीं सूम्हीं पियासीं ॿिए ॾींहुं सुबुह जो सॼो जम्मू घुमीं करे ऐं ट्रेन मे वरी हुतां असां अमृतसर वियासीं अमृतसर वञी हुते गुरूद्वारे में भई वॾो रूम रखियोसीं हुते रहियासीं सुबुह जो दरॿारि वियासीं तंहिंखां सवाए हुते कणा प्रसाद करायोसीं अरदास भेटां ॾिनिसीं हुते लंगर खाधोसीं वरी हुतां खां असां वाघा बॉडर घुमण वियासीं वाघा बॉडर ते जेको नाज़ारो हुओ ॾाढो सुठो हुओ हुतां खां अची करे वरी पंहिंजो अमृतसर में जिते जलियावाला बाग आहे असां हुते वियासीं हुते सभु ॾिठो पिए जेको अंग्रेजनि गोलियूं हलाई सभिनी खे मारयो हुन सिखनि खे उहो सॼो ॾिठोसी हुते गोलियुनि जा निशान अञा आहिनि अञा बि भीतियुनि में गोलियूं लॻयल आहिनि हुतां खां वरी असां साॻो गुरूद्वारे बि आयासीं हुन स्वण मंदर में हुते असां साॻो पंहिंजे रूम में रहियासीं सुबुह जो असां हुतां खां वरी हरद्वार वियासीं हरद्वार बि असां ॿ ॾींहं रहियासीं हर की पोड़ी वियासीं आरिती बि कयो हुतेई हरद्वार में असां बाबा गोदरी वाला धर्मशाला में रहियासीं हुते सिधी रोटी पिया खाऊं ऐं ॾाढो मज़ो पियो अचे गंगा में सनानु कयोसीं हुतां सॼो असां घुमीं करे वरी आयासीं दिल्लीअ दिल्लीअ चांदनी चौंक में शीशगंज गुरूद्वारे में असां रहियासीं दिल्ली बि घुमयोसीं हुतां जे आसे पासे में सभु घुमयोसीं दिल्लीअ में बि अक्षरधाम मंदर ॾाढो सुठो आहे सुबुह जो वियासीं त शाम ताईं असां मस मस सॼो घुमीं सघयासीं अंदरि माना ॾाढो सुठो ठहियल आहे अक्षरधाम घुमीं करे वरी साॻो असां चांदनी चौक आयासीं हुतां घर लाइ शइ शिकील जेको वठिणो हुओ उहो वरितोसीं माना चांदनी चौक में बि ॾाढियूं सुठी शयूं पेयूं मिलनि त सुको फ्रूट थिया नेजा थिया बादाम काजू उहो सभु घर लाइ वठी पाछो शीशगंज गुरूद्वारे में आयासीं हुते राति जो रहियासीं वरी सुबुह जो असां सॼो ॾींहं ॿिए ॾींहं बि घुमयासीं वरी हुतां ॿिए ॾींहं राति जो ट्रेन में चढ़ी ऐं सिधो जूनागढ़ लाइ आयासीं